ہمارے بہار میں بہت سی ایسے مختلف جگہ ہیں جہاں فن پاروں کو خرید یا فروخت کیا جاتا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کلاکار اپنے کلا کو بیچنے کے لیے وہ آرتھ میڈیا میں لاتے ہیں اور خریدار خریدنے کے لیے جو ہمارے گھر کی رونق بڑھائے اینٹک پیس اور وہ اپنے گھر کے شوبھا بڑھانے کے لیے خریدار خریدی کرتے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ آنلائن پلیٹفارم پہ بھی ہمیں اینٹک پیس مہیا کرا دی جاتی ہے اور اس کے لیے ہمیں صحیح سے جانچ پڑتال کر کے اینٹک پیس خریدنا پڑتا ہے اور بہت سے پرانے گھر ایسے ایسے ہیں جو نیلامی کے وقت وہاں سے بھی اینٹک پیس مہیا کرا دی جاتی ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے پرانے گھر ہمارے بہار میں بھی پائے جائے ہیں وہاں سے بھی اور نیلامی میں کافی لوگ موجود ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت سی چیز اپنے اپنے سہولت کے حساب سے اینٹک چیز پسند کرتے ہیں